पंज स्टेटें दे नांऽ पैह्ला आई गेआ असाम दूआ आई गेआ राजस्थान त्रीया आई गेआ इंडिया उत्तर प्रदेश सिक्किम महाराष्ट्र बहुत सारियां स्टेटां न पर तुसें पंज गै आखेआ ते चलो पंज गै नांऽ सनान्ने आं धन्नवाद